हारिमुखौ आङो जोंनि बर' हारिमु मोसानाय रंजानायखौनो बांसिन मोजां मोनो बेखौ मानसिफ्रा दानि जुगाव नागारलांनो हमदों बिदि मोसानायफोरखौ मानोना आजिखालि वेस्तार्न बा मदार्न मदार्न हारिमुफ्रासो बांसिन बिदि जोंनाव बिहोमा होफैगासिनो बा बांसिन बिदिखौसो मानसिफोरा मोजां मोननो हमलांदों जाउनाव जोंनि हारिमुआरि मोसानाय बागुरुम्बा खेराइ मोसानाय बायदिफ्रा गोमालांनो हमनाय बायदि जादों बेनिखायनो दा बे वेस्तार्न काउनत्रि फोरनि मोसानायखौ खमायनानैब्लाबो बा दोन्थ'नानैब्लाबो हारियारि मोसानायफोरखौ सोलोंनाया गाहाम जेरै जोंनि हारियाव दङ जेखौ आंबो जेखौ आं मोजां मोनो जेरै हारिनि दामनाय देनाय खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिनि दामनायफोरखौ आंबो मोजां मोनो बेफोरखौ सोलोंनाया नोंनि थाखाय बिराद गाहाम हारि सिबिनायावबो बिराद बिहोमा होलाङो मानोना बेफोर जिनिसा गोमालांनो थांगासिनो बे वेस्तार्न आरो मदार्न देखायनाय फावथिनाफोरनि थाखाय गान्नाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासैबो सोलायलांनो हमबाय जोंनि हारिमुआरि गान्नाय जोमनाय जेरै दख'ना गामसाफोरखौ जों खमखौनो नुयो दा गान्नायफोरखौ बे हारिमुफोरखौ मोजाङै लाखियैनि जाउनावनो जायो बेफोर बेनिखायनो गावनि हारियारि मोसानायखौ मोसानाया गाहामसिन होन्नानै आं नुनो मोनो बे मदार्न जुगनि मोसानाय बा वेस्तार्न जुगनि मोसानायखौ एसे खमायनानैब्लाबो हारिनि हारिमुखौ इसे फोथांनानै लाखिनायाव इसे बिहोमा होबा साबसिन बेजों नोङो हारियाबो जोरनानै थानायाव गोबां खामानि मदद मोनहोगोन आरो नोंहा थांना थानाय राहाबो मोनसे खालामनानै लानो हागोन नों हारियारि मोसानाय आरो दामनाय देनायखौ सोलोङोबा बेजों फोरोंनानै बा बेनिनो मखासे वार्कशप बा गोजान गोजानाव मोसानायखौ दिन्थिहैनानै